आज कल के बच्चे क्या है ज़्यादा खेलते इसलिए नहीं है क्योंकि आप मोबाइल के ज़माना आ गए क्या है बच्चों को हम लोगों ने क्या सबसे पहले तो क्या है मोबाइल से दूर रखना चाहिए मोबाइल अगर नहीं रहेगा तो क्या है उनको बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए जैसे किसी भी प्रकार से कोई अगर बच्चा जैसे दौड़ दौड़ लगवाना चाहिए या तो फिर जैसे इस्कूल जा रहा है बच्चा तो उसको सबसे पहले आते बराबर क्या आएगा बेटा आ गया घर में तो उसको क्या सबसे हम उसको पहले बात तो मोबाइल दो ही मत मोबाइल हमें दिया भी है तो उसको क्या है थोड़ा सा उसको खेलने दो और बोलो बेटा यह थोड़ा सा मोबाइल देख लो फिर उसके बाद में आप खेलने के लिए जाओ देखो अगर हम मोबाइल मोबाइल उसको देंगे तो उसकी आँख खराब होगी आँख खराब होने से क्या उसको थोड़ा सा अच्छा यानी कि यह नहीं हो और खेलेगा ना तो हमको क्या बच्चों को कभी भी खेलने के ही लिए आने के ही नहीं रोकना चाहिए कबड्डी हो गया खो खो हो गया अन्य प्रकार के जैसे वाली बौल हो गया जो भी हो यानी खेलने के लिए ही हमको खिलाना चाहिए ना कि मोबाइल से किसी या टी वी से ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए उसको खेलने को बोलना चाहिए